اردو زباں اردو زبان اردو زبان زبان ہی ایسی ہے جو کہ ملی جلی تہذیب کا باعث ہے ہندو مسلم سکھ عیسائی ہر ایک یہ زبان بولتا ہے اور بولنے میں دلچسپی لیتا ہے یہ زبان اس طرح کی زبان ہے کہ اس میں ایک دوسرے سے ملنساری خلوص محبت اپناپن یہ سب نظر آتا ہے اس میں زبان کے اندر بات کرنے میں اپنائیت محسوس ہوتی ہے جب کوئی انسان اردو یوز استعمال کرتا ہے بات کرنے کے لئے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی اپنا اپنے سے بات کر رہا ہے اس میں اور اس طرح اس میں جس طرح سے اس میں کچھ الفاظ کچھ فقرے ایسے استعمال کئے جاتے ہیں جو کہ اپنے دل کو چھو جاتے ہیں بات چھوٹی سی رہتی ہے اس میں کہ لفظ میں کچھ لفظوں میں پورا ایک ایک تمام جملے کی بیانی کی جاتی کچھ ایسے الفاظ اس میں بہت سے جگہ مل جائیں گے آپ کو لوگ روز مرہ زندگی میں یوز کئے جاتے ہیں بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو کہ یوز استعمال کئے جاتے ہیں جیسے مثال کے طور پر آپ بول سکیں گے خون سفید ہونا پاش پاش ہونا دانے دانے پر لکھا ہے کھانے والے کا نام ایسے بہت سے ہیں مرتا کیا نہ کرتا نام بڑے درشن چھوٹے یہ ایسے الفاظ یہ ایسے جملے ہیں جو کہ لائن میں ایک لائن میں تو آرہے ہیں کچھ الفاظ لفظ ہے اس میں لیکن اس کی جب آپ بیانی کریں گے اس کو اگر واضح کرنے سے آئے تو اچھا خاصا ایک پورا کالم وہ بن جاتا ہے كیا بولے پیراگراف ہوجاتا ہے مطلب اس میں یہ کچھ ایسے الفاظ ہے جو آپ مطلب بول دیتے ہیں اپنے بولنے پہ بول دیتے ہیں سمجھنے والا جب سمجھ آتا ہے تو چھوٹی سی وقت میں بہت سی چیز معلوم ہوجاتی ہے مطلب اس کو جو آواز آپ کی پوری کہانی بیان کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی جیسا میرے کو اس میں سب سے اچھا یہ ہے کہ کچھ محاورے ایسے ہیں جو مجھے اچھے دکھتے ہیں اسے یوز کرنے میں استعمال کرنا ہے کہ مطلب بعض لوگوں کی طرح مرتا کیا نہ کرتا یہ عام زندگی میں ہوجاتا ہے استعمال ہو جاتا ہے مرتا کیا نہ کرتا مطلب یہ ہے کہ کرنا ہے تو کرنا ہے اچ بولے تو آگے بس زندگی جیو جینا ہے بس جینا ہے نام بڑے درشن چھوٹے یہ ایک ایک ایسا یہ فقرہ ہے جو نام بڑے درشن چھوٹے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ مطلب کہ رہتے چھوٹے لیکن اپنی اپنی زبانی کچھ کچھ ایسے بیانات کرتے ہیں کہ كچھ زیادہ بڑے ہوں لگے اس کو اپن پورے مکمل طور پر اگر نہیں بول کے خالی لفظ ہی اتنا بول دے اس میں ایک محاورہ بول دیئے تو اس کو یہ آ جاتا ہے میں ان کو یہ فقر یہ فقرے میں یہ سمجھ جاتا ہے یہ کیا بولنا چاہ رہے ہیں ایسے میں دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے اب اس میں یہ پتہ چلتا ہے اپنے اب آپ سوچیں اگر آپ کو کچھ سمجھ میں آیا تو ٹھیک ہے نہیں تو اس میں یہ پوری عکاسی ہوگئی کس طرح کوئی چیز چھوٹی سی چیز کوئی تکلیف ہوگئی تو وہ ہر قدم پر لوگ کیا کرتے ہیں دیکھ دیکھ کے سنبھل سنبھل کے چلنا ہوتا ہے یہ کچھ ایسے الفاظ ہیں جو کہ ایسے فقرے ہیں جو کہ استعمال کرنے پر لوگ مطلب کہ آسانی ہے بآسانی استعمال کئے جاتے سمجھنے والوں کے لئے سمجھ لئے جاتے ہیں اور بولنے میں اچھے بھی لگتے ہیں بعض دفعہ ایسے ہے کہ لوگ روز مرہ زندگی میں استعمال کیے جاتے ہیں جیسے منھ لگ منھ لگانا یہ ہے ایک اور ایک گیارہ یہ چیزیں جو ایک اور ایک گیارہ یہ ایک جملہ ہے اس طرح سے یہ ایسے فقرے ہیں جو کہ اپنی روز مرہ کی زندگی میں استعمال کئے جاتے ہیں اور زیادہ استعمال کئے جاتے ہیں